विद्यार्थी दशेंतल्यान लेखनाची आवड आशिल्ल्या कारणान लेखन करचें अशें सातत्यान दिसतालें तेंच कौशल्य विकसीत करपाचो प्रयत्न केलां आनी आयजूय तोच करतां एक लेखक जाता आसताना म्हाका एक गजाल लक्षांत घेवचीं पडली ती म्हटल्यार हांवें पयलीं वाचक जावपाची गरज आसा जो मेरेन तूं वेगवेगळें प्रकार वाचना वेगवेगळें साहित्य वाचना वेगवेगळ्या लेखकांक वाचिना तो मेरेन लेखक म्हणून तुजो प्रयत्न सफळ जातलो अशांतलो भाग ना म्हणटकच हांवें जर म्हजी सुरवात केल्या जाल्यार ज्या वेळार म्हाका जें वाचता तें कळच ना जालें ताचें आकलनूच जाय नासलें तातुंल्यान केल्लें आनी सुरवातीक कितलिशींच पुस्तकां वाचली तीं वाचलीं कितें आनी कितलें पचलें तेंवूय खबर नासलें म्हाका पूण वाचनाची आवड आसा ही हांवें समजणूक जी आसा पळय ती स्वतां भितर निर्माण केली आनी त्या नदरेंतल्यान वाचीत गेलो ताज्या उपरांत थोडे लेखक कळपाक लागलें काय जाण आवडपाक लागलें तांच्यो शैली कश्यो वेगळ्यो आसात वेगळ्यावेगळ्या लेखकांच्यो तेंवूय कळपाक लागलें आनी स्वताच्या वेगळ्या शैलींतल्यान बरोवपाक सुरवात केली खास करून सुरवात केली ती कवितेच्या माध्यमांतल्यान आनी कुशळ असो म्हणचो ना पूण कवितेच्या नदरेंतल्यान एक युवा कवी म्हणून घडपाची संद मेळटा आनी ती विकसीत करपाचो हांव प्रयत्न करतां ताजे भायर अभिनयाची थोडी भोव आवड आशिल्ल्या कारणान गांवच्या नाटकांनी कितल्याश्याच वांगड्या बरोबर नाटकां करताली धाल्यांच्या मांडार आसूं वा वाडदिवस जो देवळान जातालो त्या निमतान आसूं तातुंतल्यान जी कला विकसीत करपाचो प्रयत्न केलो ताचे उपरांत वेगवेगळ्या पांवड्यार सादर करपाचे काय ल रस्तो नाट्य बरोवपाची सुद्दां कला जी आसा ती विकसीत करपाचो प्रयत्न केलो उपरांत भाशे कडेन लागचे ना ते आयलें भास कशीं तयार जाता कशीं वेगळी खंयची भास खंयचे भाशे कडेन लागींचे नातें धरून आसा कितली पयस आसा भाशेचें वेगळेवेगळे घटक कितें हें वेगळेवेगळे घटक कशे तयार जाता हें विशींची म्हायती जाणून घेवपाचो एक विचार आयलो आनी ताचे उपरांत भास विज्ञान जें आसा त्या हातुंतल्यान म्हजें जें करियर जे आसा तें घडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी त्या कुशळटाये कडेन सद्या वळन चालू आसा आनी तें विकसीत करपाचो सदांच प्रयत्न आसतलो